ہندوستانی ملازمت كا بازار پہلے سے بہت بہتر ہے آزادی سے پہلے ہندوستانی ملازمت كا بازار میں بہت كم ملازمت ملا كرتی تھیں اور بہت كم ملازمت كی چیزیں تھیں جو ہم لوگ كر سكیں جیسے كھیتی باڑی اور بںائی كپڑے كی بنائی كپڑے كی كڑھائی كپڑے كا بننا لكڑ سے لكڑ سے سامان بنانا اور كافی چیزیں تھیں مگر آج كے مقابلے میں ہندوستانی کی ملازمت كے بازار میں اب بہت چیزیں آ چكی ہیں نئی نئی ٹیكنالوجی آ چكی ہے نئے نئے چیلنجز آ چكے ہیں سركاری نوكریاں آ چكی ہیں سركاری نوكری سے لوگوں كو فائدہ ہوتا ہے زندگی سنور جاتی ہے آرام كی زندگی ہو جاتی ہے اور یہ جو پرائیوٹ نوكری ہوتی ہے اس میں بھی بہتر رہتا ہے لیكن وہ جو سركاری نوكری كے مقابلے پرائیوٹ نوكری میں كم فیسلٹیز ہوتی ہیں سركاری نوكری میں سب سے بڑی پوسٹ جو ہے آج كل كے ٹائم پر یو پی ایس سی كی پریكشا ہے اس پریكشا كو پاس دینا وہ بہت بڑا چیلنج ہے آئی پی ایس آئی اے ایس آج كل سب سے زیادہ محنت كرنی ہوتی ہے اسے حاصل كرنے كے لیے اور سركاری ملازمت میں بہت فائدے ہیں ہمارے لیے اور ایسے ہی پرائیوٹ ملازمت میں بھی ہے لوگ ڈاكٹر بن سكتے ہیں انجینئر بن سكتے ہیں ہمارے دیش میں ضرورت ہے ان چیزوں كی مگر جو كچھ لوگ ہیں جو بننا چاہتے ہیں وہ پیسوں كے وجہ سے نہیں كر پاتے ہیں كیوںكہ اتنی فیس نہیں دے پاتے ہیں ڈاكٹر بننے كے لیے كافی فیس دینی پڑتی ہے انجینئر بننے كے لیے كافی فیس دینی پڑتی ہے اور ویسے ہمارا ہندوستانی ملازمت كا بازار بہت بہتر ہے